राजस्थान में मनोरंजन के सबसे लोकप्रिय साधनों में से एक साधन कठपुतली का नृत्य भी है यहाँ पर कठपुतली का नृत्य दिखाया जाता है जिस नृत्य को देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं और बहुत दूर दूर से आते हैं बच्चे बूढ़े सभी इस नृत्य को देखते हैं इस नृत्य में हमारे राज्य की संस्कृति के बारे में राजस्थान के बारे में यहाँ की कलाओं के बारे में कलाकृतियों के बारे में अलग अलग तरीके से दर्शाया व बताया जाता है लोग बहुत खुशी से इस नृत्य को देखते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और यहाँ पर लोग अपने मनोरंजन के लिए सिनेमा हॉ हॉल भी जाते हैं टी वी देखते हैं रेडियो सुनते हैं अलग अलग तरीके से नृत्य देखने जाते हैं कलाकृतियों को देखने के लिए म्यूजियम में जाते हैं बहुत सारे साधनों से अपना मनोरंजन करते हैं टी वी देखते हैं रंगमंच देखते हैं काफी सारी चीज़ों में अपना मनोरंजन करते हैं राजस्थानी गीत सुनते हैं राजस्थानी गीतों में यहाँ की संस्कृति को बताया जाता है उसे सुन कर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मारवाड़ी भाषा में भी गीत सुनते हैं अपना मनोरंजन कर के प्रसन्न करते हैं ख़ुद को